हाँ जी जी नमस्कार हाँ जी कार मैकेनिक ही बात कर रहा हूँ बोलिए जी हो जाएगा कौन सी कार है आपकी अरे हो जाएगा सर कभी कब आ रहे हो फिर दुकान पर आ जाओ उसको तो दुकान पर देखना पड़ेगा जी अब आठ बजे से ओपन हो गई है और शाम को छः बजे तक ओपन रहेगी हाँ जी कोई नहीं पहले आ जाना मैं उसको करवा दूँगा इसके अलावा और कोई परेशानी है उसमें खरोंच हो गई फिर तो लाइट का तो पूरा सेट ही डालना पड़ेगा लाइट इंडिकेटर वाला यही दिक्कत है शायद वह हो गया होगा फ्यूज़ वगैरह या फिर केबल जल गया होगा हाँ वह तो मैं चेक करके बता दूँगा आपको हाँ जी और और कोई समस्या थोड़ी है उसमें फिर तो ठीक है मैं इसको तो देख लूँगा कार को तो और सर्विस भी करवा दूँगा मैं हेडलाइट देख लूँगा और हो कोई छोटी मोटी जो आपको दिख रही होगी शायद इसमें भी हो सकती है कोई परेशानी वह बता दीजिए सर्विस का आठ सौ रुपए चार्ज लगेगा और यदि यह रिपेयर हो गई तो पाँच सौ रुपए इसके लगेंगे वरना नई डाली तो ढ़ाई हज़ार के समथिंग नई आएँगी और जी और आप एकबार हमारी सोप पर बिजिट कीजिए अब यहीं पर देख कर तब हम आपको और बता देंगे ठीक है आप आ जाइए बारह एक बजे तक ओके